हा केरु हा हा मां फिरी आहियां ॿुधायो अछा उहो त हाणे ईअं थींदो तव्हांखे कुझु घुमणो आहे त उन हिसाब सां पैसा लॻंदा त तव्हांखे किथे किथे घुमणो आहे उहो ॿुधायो हा हिक ॾींहं में मंदरु सम्झो टे चार थी सघंदा आहिनि क्योंकि परे परे आहिनि त जीअं की मंदरु अथव एस्कान टेम्पल अथव सिद्धिविनायक अथव काफ़ी जाम सारा मंदर आहिनि जिते तव्हां वञी करे घुमी सघंदा आहियो त तव्हां पहिरियों इहो ॿुधायो की घणा माण्हू आहियो जेका घुमण हलण वारा आहियो अच्छा चारि ॼणा त प उ तव्हांखे नंढी कार ई हली वेंदी चारि ॼणनि जे हिसाब सां अ हा बराबरि हली वंदो पर ॾिसो मां तव्हांखे सुबुह ॾहें खां वठी करे राति जो ॿारहें ताईं घुमाईंदसि उनखां पोइ उन में अ अलॻि अलॻि जॻहियूं ॾेखारे करे पोइ तव्हां उते बीहु करे वग़ैरह खाईंदव बि त उनजा पंज हज़ार लॻंदव हा उते काफ़ी सारा मार्केट आहिनि जीअं की अ क्राफिड मार्केट आहे एस्का अ एस्कान टेम्पल जे आस पास हुते इहो फैशन स्ट्रीट वग़ैरह आहे जिते तव्हां अ पंहिंजे रिलेटिव्ज़ लाइ कुझु वठी सघंदा आहियो अच्छा त पोइ तव्हां पहिरियों मूंखे ॿुधायो तव्हांखे कॾहिं हलणो आहे मां हुन हिसाब सां मां तव्हांखे ॿुधाए छॾींदमि की अ किथे हलूं ऐं कहिड़े मार्केट में हलूं हले मां मंगल मंगल ॾींहं फ्री आहियां मां तव्हांखे वठी हली सघंदसि त पोइ असां हुते फैशन स्ट्रीट हलंदासीं और जेको तव्हां मंदरु चवंदव सभु मंदर चवंदव मां तव्हांखे घुमाए ईंदमि हा हा जय